हाँ मुझे सभी के साथ भोजन करने में आनंद और खुशी मिलती है और अगर हम बात करते हैं अवसरों की कि किन अवसर पर हम उन्हें अपनी यहाँ लंच पर या डिनर पर आमंत्रित करते हैं तो अक्सर हम लोग दिवाली पर होली पर रक्षाबंधन पर और या किसी कथा भागवत बर्थडे पार्टी हवन भजन कीर्तन इसमें अक्सर हम लोग उनको इनवाइट करते हैं हाँ मैं बड़ी इवेंट में गया हूँ जैसे शादी में पार्टी में बर्थडे पार्टी में या किसी भजन कीर्तन में तो वहाँ भोजन प्रसादी भी होती है कहीं डिनर होता है कहीं लंच होता है तो वहाँ हम सब मिलकर खाना खाते हैं भोजन करते हैं तो मुझे काफी खुशी महसूस होती है